دوڑنے کے ایسے کئی طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ صبح کا دور صبح جب ہم تفریح کے لیے نکلتے ہیں تو درمیانی دوڑ میں چلنا یا دووڑنا ہمیں صحت کے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں اس سے ہمیں صحت میں اور بہت ساری جیسے اعضا ہیں اس میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے دوڑنے کے بعد اچھے اچھے خیالات جیسے کہ ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے وزن کم کرنے کے صحت بہتر کرنے کا ہدف ذہنی فوکس پیدا کرتا ہے جیسے کہ دوڑنے کے بعد پانی پینا جسم اور ذہن دونوں کو تر و تازہ کرتا ہے ہر دن کی کارکردگی پر غور کرنے سے خود اعتمادی بڑھتی ہے دوڑتے وقت فون سے دور دور رہنا ذہنی سکون دیتا ہے دوڑنے سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے جو ذہنی صحت میں بہتری لاتی ہے ذہنی طور سے ہمیں کسی دوست کے ساتھ دوڑنا خوشی اور حوصلہ بڑھاتا ہے وزن کم کرنے کے یہ صحت بہت طریقے ہیں جیسے کہ درختوں سبززار یا پارک میں دوڑنے سے ذہن کی سکون تیز ہوتی ہے روزانہ ایک ہی وقت پر دوڑنا ذہن کو منظم کرتا ہے